میں ابھی جلد ہی ایک خوبصورت سی ایرنگس لے کر آئی جو اتنا خوبصورت ہے کہ ہم ایک نظر میں پسند آ گیا وہ ہمیں اور پھر جب ہم گھر لے کر آئے تو ہمارے پیرینٹس بھائی بہن سب کو اتنا پیارا لگا اتنا پیارا لگا کہ سب نے کہا کہ کہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے سب نے بہت تعریفیں کی اس کے بعد میری بہنیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ اتنا پیارا لے کر آئی ہو تم جہاں سے لائی ہو ہم بھی خواہش مند ہیں کہ ہم بھی اسی شاپ سے لے جائے وہ چیز کو بہت خوبصورت ایرنگس تھی اور اس کے جو سٹونس تھے وہ اتنے پیارے تھے اور اتنے نازک ڈزائن تھا اس کا جیسے کی تراشا گیا ہو میرے ہی لیے محض لیکن پھر جب ہم نے پہنا اسے تو وہ اور بھی پیارا لگ رہا تھا جو میری اپّی نے بولا کہ جیسے یہ تمہارے لیے محض بنایا گیا ہو اتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ ڈزائن تم پر کہ بس جیسے تمہارے ہی اوپر ہی سوٹ کرے گا پھر میری اپّی نے کہا کہ میں بھی یہ خریدنے کی خواہش مند ہوں میں بھی جا رہی ہوں میں بھی وہی خریدوں گی میں نے کہا جی آپ جا سکتے ہیں وہ شاپ اتنی اچھی ہے وہاں پہ بہت اچھے اچھے ایرنگس اویلیبل ہے تو آپ جا کے خرید لیں